समय बहुते खराब भए रहल छै सगर बरसा एक जरा सा नहि होइ छै मोबाइले पर हमरा लग सब किछु अथी करय छियै चलि आबय छै मँगाय लै छियै मोबाइलेपर मोबाइलेसँ मँगाय रहल छै अथी होइ छै अऽ माँस मछली सावन छै माँस मछली कोइ नहि खाइ छै अभी हियाँ नहि अथी हइ छै आओर हमरा आरके अभी ना सीजन अभी अथी छै आओर ई सीजन हम्मे अथी छै बरसामे ओन्नी किएक जाइ छै पानि या पाँड़े बरसा कहूँ भए रहल छै तऽ बा मोबाइलेपर नहि मँगाबये छियै मोबाइलेसँ मँगाय कए हमरा सब करलहुँ काम मोबाइलेसँ करय छियैके माँस मछली ओतना अथी चीज करय छै ई सावन दुआरे कोइ नहि खाइ छै माँस मछली कोइ अथी नहि हँ सामने एम्हरेसँ गेलय हँ ई सीजन बहुत खराब भए गेल छै बहुत लाइन नहि छै बहुत अथी छै समय बहुत खराब भए गेल छै बहुत खराब समय भए गेल छै हमरा आरके दिक्कतमे छी की करबय मोबाइलेपर सबकिछु मँगाये छियै मोबाइलेपर सबकिछु मँगाबइए छियै हमरा आरके मोबाइलेपर छी हमरा अथी करय सब गोरा